जी हाँ मेरे जीवन में ऐसा समय भी आया है जब मुझे ऐसी व्यक्ति के साथ काम करना पड़ा जिस के साथ काम करना मुश्किल था इस इस्थिति से मैं बड़ी विभिन्नता और गहराई के साथ निपटा जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए घर से बाहर रहा तो मुझे मेरे हॉस्टल में कुछ मनचले साथियों का प्राप्त हुआ तो उन साथियों ने मुझे मेरे पढ़ाई में व्यवधान डाला उनके साथ पढ़ना मुझे बहुत मुश्किल रहा ऐसे स्थिति से हमें पढ़ने के लिए मैंने मेरे दोस्तों से विभिन्न तरीक़े का झूठ बोला और उस पर काम किया और उन्हें बताया कि किस तरीक़े से मुझे यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा समय लगा है तो मुझे इस समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए और जो भी मेरे हॉस्टल साथी थे वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग करते थे उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने अपने मन कौशल का उपयोग कर इस स्थिति से व्यवधान पाया और इस स्थिति को दूर किया